हम जे छै से चिल्ड्रेन बुकके काज करैत छी आ ओहिमे विभिन्न इसकुलमे जाइ पड़ैत छै विजिट करै पड़ैत छै हुनका से प्रिन्सिपल डायरेक्टर ओकर जे चेयरमैन छथिन तिनका से भेँट करै पड़ैत छै आ हुनका से भेँट करैले समय लिअ पड़त जे ओ हमरा कखन समय देताह जाहि व्यक्ति से मिलनाइ काफी कठिन भऽ जाइत छै जे हिनका से हमरा कोना भेँट होयत आ जखन हुनकासँ हमरा भेँट होयत तऽ केना भेँट होयत आ ओहिठाम केहन स्थिति बनतै आ ओहि स्थितिके समाधान कोना भऽ सकैत छै जेना एहि बीचमे एकटा पाली घनश्यामपुरमे विद्यालय छै सी बी एस इ से एफिलिएटेड छै बाल कल्याण बाल कल्याणके सेक्रेटरी छथिन से विनोद मिश्र एकटा हम ओहिठाम किताब लगओलियै जे किताबके नाम छलै लोङ्ग ड्राइव लोङ्ग ड्राइवमे किछु कमी आबि गेलै किताबमे ओकर जे चेयरमैन छलखिन हँ तिनका भेलनि जे ई किताब बढ़िआँ नहि अछि हमरा ओ बजौलखिन हम दोपहरिआमे गेलहुँ तऽ हम जे गाड़ीमे जाइत छेलियै तऽ ओहि बीचमे हमरा बहुत रास विभिन्न तरहके प्रश्न मनमे आयल जे हुनका सामने हम की कहबै ओ हमरा से की प्रश्न करताह ओहि प्रश्नक हम की जवाब देबनि ओहिठामके जे स्थिति केहन हेतै ओ स्थितिके समाधान कोना भऽ सकैत छै ताहि सभ प्रसङ्गमे सोचैत गेलियै आ ओहिठाम गेलियै हुनका से प्रणाम पाति भेल जे समस्या छलै से समस्या सामने अयलै हंँ आओर ओ समस्या समाधान ले जे हमरा लग तर्क छल से हुनका लग सभटा तर्क प्रस्तुत केलियै ओ तर्कके ओ मानलखिन आ ओ तर्कके मानलखिन नेक्स्ट डे जे छै से दोसर दिन हमरा ओ फेर जे फोन केलनि जे अहाँ जे कहलियै ओ ठीक छै एकरा एना कऽ दिऔ भऽ जेतै तऽ ओ जे स्थिति अयलै हँ आओर ओहि स्थितिके समाधान जे भेलै ताहि से हमरा भेल जे नहि कओनो विकट परिस्थिति औते आओर ओहि ले जे प्रयास कयल जाइ ओकर जे ओहि पर जे प्रयास कयल जाइ तऽ ओकर समाधान निकलतै आ समाधान भेलै